गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मैम एक्चुअली मैं रामजानकी विद्या मन्दिर से बोल रही हूँ क्या मेरी क्या मेरी बात साक्षी से हो रही है मैम अभी इस सैटरडे को टेस्ट था आपके बच्चे का तो उस टेस्ट का रिजल्ट आया सारे बच्चों का जिसके लिए आपके बच्चे का रिजल्ट बहुत खराब आया है उसके लिए हमने पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी हुई है तो मंडे को है वो तो आप बता सकती है आपको कब तक फ्री हैं ठीक है मैम कोई इशू नहीं है आप नाइन से टेन पी एम पे आ जाएँगी सॉरी टेन ए एम हाँ जी जी मैम वैसे तो नहीं मैम कोई इशु नहीं है बट आपके बच्चे की रैंक काफ़ी अच्छा आता था बट पता नहीं क्यों इस बार बहुत खराब रिजल्ट आया है वो आपका आपके बच्चे का समझ सकते हैं मैम बट आपको उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि स्टडी है अभी ऐसे बच्चे लापरवाही करेंगे तो कैसे चलेगा पहले की कम्पेयर में अब देखा जाए समझ सकते हैं मैम देखा जाए तो आपका बच्चा हमेशा टॉपर में रहता है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इतना खराब उसका रिजल्ट आया है तो इसे हम दूसरे बच्चों को क्या ही बोल सकते हैं आप ही बताइए जी और हिंदी में उसका सबसे ज़्यादा खराब मार्क्स आया था जी अब ट्यूशन लगवा दीजिए ताकि वो अच्छे से प्रेपेयर कर सके और उससे ज़्यादा आप पढ़ाएँ करिए आप पढ़ाएँगी तो अच्छे समझ में भी पाएगा और आपको पता भी रहेगा कि कितना उसको समझ में आ रहा है या नहीं समझ सकती हूँ मैम आपका ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेन्ट है बट आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि अब धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है अब ध्यान देंगी तभी तो अच्छे से वो स्टडी कर पाएगा अभी से लापरवाही करेंगी तो कैसे चलेगा जी आप मंडे को सुबह नौ बजे आ जाइएगा आप उसको साथ में लेके आइएगा सुबह नौ बजे से स्कूल जी मैम समझ सकती हूँ बट सुबह नौ बजे से स्कूल स्टार्ट होता जाता तो उसको अपने साथ में ले आएइगा कोई इशू नहीं है आपका अकेले का नहीं होगा मैम जितने बच्चों का टेस्ट खराब आया है उन सभी का हो रहा है नहीं टाइमिंग टाइमिंग कोई बात नही है आपके पास टाइमिंग नहीं है तो उसी हिसाब से मैनेज करना ही पड़ेगा ठीक है मैम नमस्ते